जोंनि जायगायाव फिथाइ सामथाइनि मुलाम्फा होननानै बुंब्ला आस'लथे जोंनाव थाइजौ खान्थालानोमोन जोंनि गामिफ्राव बा जोंनि ओनसोलाव सिगाङो जोबोद थाइजौ खान्थाल फिथाइ दंमोन नाथाइ दा खान्थाल बिफांखौ मा खालामबाय मानसिफ्रा रांनि आंखाल जानायलाय खान्थाल बिफाङा बाथाम थगथा जायो हिसाबै जोबोद दाम मोनो हिसाबै बिफांखौ दानफाय दानफाय फानजोबबाय थाइजौ खान थाइजौ बिफाङाबो बिदिनो गिदिर गिदिर बिफांखौ दानफाय दानफाय फानबाय फिथाइखौ बोसोराव खनसे मोनो जोबोद समाइना आरो बियो जोबोद देहानि थाखाइ मोजांमोन गोदो गोदाय ओंखाम गैयाबा जों खानथाल बा थाइजौखौनो जानानै थायोमोन बोथोराव बोथोर खान्थाला दैज्लांनि फिथाइ थाइजौआबो दैज्लाङाव थायग्रामोन आरो थिग दा बेफोरो खमायलांबाय थाइजौ खान्थालानो बुहुद खमायलांबाय नाथाइ दा जोबोद गायफिननो लाबाय आरो मानसिफ्रा आरो गायफिनगासिनो दं मिथिंगायारि समायनाबो जायो बेफोर बिफां थायोब्ला दा नै सरखाराबो गोसो होदों बेफोरखौ गायनायाव दा जोंनाव थाइजौनि बादै थाइजौ खान्थालनि बादै दा थालिर थालिर बिफाङाव जोबोद गोसो होदों थालिर बिफाङाव गोबां मुलाम्फा जायो बिगा हिसाबै गायग्रा जादों गायो थालिराव गोबां मुलाम्फा मोननाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा गामियाव मा मा दं मोदोमफुल फिथाइ मोदोमफुल फिथाइबो जों गायनानै बिगा हिसाब गायोब्ला जों सेरसेयाव जि रां जिबा रां नैजि रां थामजि रां दाथ' थामजि रांसिम जायो पार कि जि बेफोरखौ जों गायनानै फाननानै मुलाम्फा खालामनो हायो आरो दा जेरैहाइ दैलाङाव जोगोनार खुमरा फोरला जिंखा बेफोरबायदि मैगंखौ जों गायनो हायो बेफोरखौ गायनानैबो जों फाननानै जोबोर मुलाम्फा जानो हायो आरो थिख जोङो माखासे खार'नाव माखासे आबादखौ जों मावनो हाया जायो जेरै जिंखा फोरला जोगोनार बेफोरखौ जों बेफोरखौ गायनांगौबा माखासे खामब्ला हाजिरा नांगौ जायो औवा माने नांगौ जायो बेनिखायनो माखासे आबादखौ जों मावनांगौवा इसे गोब्राब जायो होमब्लाबो जोंहा उफाय गैया माखासे जोंनि बारि बागानाव औवा थाखायो बेफोरजोंनो जों जानला एबा जानला होनो बा बैसां होनानै जोङो जोगोनार खुमब्राफोरखौ जोङो मावनो हायो माखासे बिफां जेरैहाय हायावबो जायो जेरै थरमुस जे वाटार मिलन होनना बुङो बेफोरखौ जों हायाव जायो हायावफोरबो दा गायनो हायो आरो जों बेफोरजोंबो फाननानै गोबां रां मुलाम्फा खालामनो हायो आरो जोंनाव फिथाइ सामथाइनि गेजेराव गोदोनिफ्राय मोनबोनाय हिसाबै जोङो जेरै सुफारि फिथाइ जोबोद भिटामिन दं बियो बेवबो जों दा गावनि जायगायाव मोननाय हिसाबै जों बेखौ बारा आदर खालामनाय जाया गावनि जायगायाव मोनखानाय हिसाबै नाथाय बियो दा हाइब्रिद फैयो गिदिर गिदिर जों बेफोरखौसो जोथोन लायो नाथाय गावनि जायगायावनो दं फिथाइआ सफारि फिथाइया बागानाव ओरैनो थाद्ला बाइयो बेफोरखौ जों गायना लानाया जोबोर गाहाम आरो गायथारनांगौ जेरै बैग्रि जोंनाव ओरैनो मोनला बायोमोन लामा जिं जिं दा खिन्थु बिराद बेसेन गोसा जाबाय बोथोराव बोथोर मेसेंनि फिथाइ सामथाइ आरो बेफोरो बैग्रिया बेफोरखौबो जों गायना लानाया जोबोद गाहाम नाथाय जों दा हाइब्रिद गायो जों दा हाइब्रिद सो बांसिन बाहायनाय जायो आरो नाथाइ जोंनि दा दै जिं जिं अबावबा गोरान जायगाफ्राव बैग्रिफोरखौ जों हिसाब सारा बा बहुद बा गोबां मोननाय जायो आरो बेफोरनो जोंनि दा गामियाव गामि ओनसोलाव मोननां मोननाय फिथाइफोर जेरैहाय जोंनाव आमलाइ फिथाइ गोदो गोबां दंमोन नाथाय दा हाग्रा ओनसोल गैला खमायलांबाय थाइसुरि फिथाइ जों बेफोरखौ जानांगौ थाइगिर फिथाइ गोखै फिथाइ ओंख्रि जायो बेफोरखौबो जों गायनानै लानांगौ गायनानै दा थाइगिर फिथाइया थाइसेयावनो दसथाखा बा जि रां बा नैजि रांसिम थांबाय बेफोरखौबो जों गायनानै लानो हायो नाथाइ हाफ्रा जोंना दा खमायलांबाय खमायलांबाय माने मानसि बांबाय हाया एफा एफाल' जालांबाय बेनिखायनो जों माखासे बिफां लाइफांखौ दानफायनानै गारनाय जाबाय आरो बेनिखायनो थाइगिर फिथाइफोरखौ बारा नुनोनो थांला दा हाग्रा ओनसोलावसो थाहैलायबाय बेफोरखौ ओरैनो मिथिंगायाव मोननाय फिथाइफोरमोन आरो दा जोंनाव खुमब्रा जोगोनार गोदोनिफ्रायनो बर' हारिजों नांथाबना थाबोखानाय मैगं बेफोरो जों दा बेफोरखौबो गायनानै बा गाव जासे जानानै रां आरजिनो हायो आरो फाननानै थिग बे रोखोमनिनो जोंनि ओनसोलाव मोननाय जेरै थाइजौ खान्थाल बैग्रि थालिर बिफोरनि सायावनो जों सोनारना जानो हायो आरो थालिराथ' जों गोदोनिफ्रायनो जेरैहाय बर'फ्रा बारा खामानिखौ फालांगियारि रोङामोन बा गोरिबमोन बे समाव दाबो जोंनाव सल'बाथा दं ओंखाम गैयाबा थालिर जानानै थानाय बै समाव दंमोन आरो दाबो जायो थालिरखौ दा फोमोननानै जायो ओमफ्राय गोदोनि बायदि दा ओंखाम गैयै जाला आरो मानसिफ्रा दा गोबां एसे जानाय लोंनाय आंखाल गैयैखाय थालिरफोरखौ दा गोथाङै रुना जानायफ्रा खम जालांबाय आरो नाथाइ बेफोर जोबोर भिटामिन दंमोन जों दा बेफोरखौ नागारलांबाय बेनिखायनो जों गोदान गोदान फिथाइ जानायखाय जोंहा दा बेमार आजारफ्रा बारा जालांनो हमबाय आरो बेनिखायनो जों जोंनि ओनसोलाव मोननाय फिथाइ सामथाइफोरखौ जोबोर जोथोन लानांगौ आरो गायनांगौ